روایتی پکوان تو بہت ہیں جو اس علاقے میں مشہور ہے جیسے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے بریانی کا نام آتا ہے اور بریانی کے اندر بھی بہت سارے اقسام ہوتے ہیں جیسے مراد آبادی حیدر آبادی لکھنوی بریانی اور کافی لذیذ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو نہاری یہ لکھنؤ کے اندر بہت مشہور ہے اور لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسی طرح سرسو کا ساگ یہ سندھی کھانے کی اہم خوراک ہے جس میں سرسو کے پتے اور دلّی اور دلّی کے بیج استعمال ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو قورمہ یہ بھی ایک لذیذ پکوان ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راجما جو پنجاب کے اندر میں مشہور ہے اور یہ بڑے شوق سے لوگ اسے کھاتے ہیں اور اگر بات کی جائے تو چکن ٹکہ یہ چکن افغانی یہ بھی ایک لذیذ پکوان ہے اور لوگ بڑے شوق سے اسے کھاتے ہیں